شادی کے موقع پر دلہنوں کو مختلف قسم کے تحفے دیے جاتے ہیں اور یہ تحفے مختلف ثقافتی سماجی اور مذہبی روایات پر مبنی ہو سکتے ہیں کچھ عام تحائف اور جہیز کی چیزیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں زیورات شادی کا ایک اہم حصّہ ہوتے ہیں دلہن کو سونے چاندی یا ہیرے کے زیورات دیے جاتے ہیں جو کہ روایتی طور پر قیمتی اور خوبصورت ہوتے ہیں دلہن کے لیے خوبصورت اور مہنگے لباس جیسے کہ لہنگا ساڑھی یا شلوار قمیض دیے جاتے ہیں اکثر لوگ برائڈل ویئر کے ساتھ ساتھ روز مرہ کے استعمال کے کپڑے بھی تحفے میں دیتے ہیں شادی کے بعد نئے گھر میں ضروری اشیا کے طور پر دلہن کو برتن الیکٹرانک آئٹمز فرنیچرس وغیرہ دیے جاتے ہیں کچھ لوگ دلہن کو نقد رقم بھی دیتے ہیں تا کہ وہ اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کر سکے جہیز ایک پرانی روایات ہے جس میں دلہن کے والدین اپنی بیٹی کو مختلف چیزیں دیتے ہیں جیسے کہ کپڑے زیورات فرنیچر اور گھر کے دیگر ساز و سامان کچھ معاشروں میں جہیز دینا ایک لازمی رسم سمجھا جاتا ہے جب کہ کچھ جگہوں پر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے جہیز کا رواج مختلف علاقوں اور خاندانوں میں مختلف ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر یہ ایک معاشرتی ضرورت سمجھا جاتا ہے جب کہ کچھ جگہوں پر اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تا کہ دلہن کے خاندان پر اضافی مالی بوجھ نہ پڑے اس حوالے سے مختلف تنظیمیں اور حکومتیں بھی اقدامات کر رہی ہیں تا کہ جہیز کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے